में ऐच्च पी दा लैपटाप लेआ हा जेह्ड़ा मेरा बिल्कुल कम्म निं आया क्योंकि सारा कम्म फोन्ना च होई जंदा रेहा हून अगर लैपटाप बिल्कुल मगर मेरे कम्म निं आया ते ओह् बिल्कुल बेकार ऐ क्योंकि इन्ना मैंह्गा लेइयै ते उस्सी ना उस्सी ईजली अस अग्गें पिच्छें लेई जाई सकनें जेह्दी ब'जा कन्नै ओह् बड़ा मुश्किल औंदी कि उस्सी पूरा करो उस्सी ओह्दे बिच्च कम्म करना ओह् सिर्फ घर चलदा उस्सी नैट्ट बक्खरा चाहिदा उस्सी उस्सी अस हर ज'गा बार बार चार्ज करना पौंदा ओह्दी बैटरी बैकअप बिलकुल निं ऐ हून ओह्दा जेह्ड़ी स्क्रीन ऐ ओह्दे च बड़ी जैदा परेशानी आवा दी ऐ हून ओह् कदें ओह्दी डिस्प्लेऽ उड्डी जंदी कदें ओह्दा कीबोर्ड कम्म निं करदा कदें कुछ कुछ दा कुछ उस्सी बिल्कुल सांभियै बिल्कुल सांभियै रक्खना होंदा बिल्कुल इ'यां गै थोह्ड़ा बी हिल्ले हुल्ले ते ओह्दी ब'जा कन्नै ओह् बिल्कुल खराब होई जंदा हून अगर लैपटाप अस शैल करियै अगर लेआ अग्गें पिच्छें कम्म निं आया ते ओह्दा केह् जरूरत ऐ एह् मिगी लग्गेआ कि ओह् बड़ी में इक्क माड़ी गलती करी लेई जेह्ड़ा उस्सी लेइयै